खेलों का उपयोग आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बनाने के लिए निर्भर हो सकता है ख़ासतौर पर अगर किसी भी खेल में हम भाग लेते हैं और वह खेल की एक पीढ़ी दर पीढ़ी हमें स्टेप बाय इस्टेप उस खेल खेल के आगे जाना पड़ता है और अंत में एक फ़ाइनल खेल खेला जाता है चाहे वह क्रिकेट हो फ़ुटबॉल हो हॉकी हो एक उनका एक अपना एरिया होता है उस एरिये के हिसाब से हमें वह चीज़ को खेलना पड़ता है तो इस दौर में इस दौर में खेलों का एक नियंत्रण रहना चाहिए जिसमें जो टीम होते हैं वह टीम को काफ़ी ज़्यादा उत्सुक जीतने की होती है और जीतने के लिए वे उन खेलों में काफ़ी अपनी मेहमत मेहनत अच्छा परफॉरमेंस दिखाते हैं और ध्यान केंद्रित करने के लिए किसी भी चीज़ को अच्छे से मतलब सोच समझ के खेलने में भी एक खेल का शानदार मौक़ा है अच्छा आनंद मिलता है और ख़ासतौर पर कुछ लोग उन चीज़ों को देख कर सीख भी पाते हैं कि यह खेल किस तरह से खेलना चाहिए अगर किसी भी खेल को जीतने के लिए अगर आप ध्यान नहीं केंद्रित करते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं और आप ऊपर मन से चाहते हैं कि इस खेल को तो आसानी से जीत सकते हैं तो फिर उस वक़्त आप वो उस चीज से टूट जाते हैं और वह चीज़ आप से हो नहीं पाता है किसी भी कार्य कोई खेल क्यों नहीं हो या कोई कार्य क्यों नहीं हो उसे करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि उस चीज़ के प्रति ध्यान केंद्रित करना अपनी शक्ति ध्यान और अपने बल तीनों चीज़ का एक जगह पर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करना वह हर किसी को रहनी चाहिए यही एक खेल का नियंत्रण है प्रक्रिया है